سلام علیکم ہاں تو میرا وہ جو دیے تھے نا وہ ایک چھوٹ گیا تھا اس میں سے فروٹس جو دیے تھے صاف کرنے کے لیے وہ آئرن کرنے وہ چھوٹ گیا ایک ایک آپ تو وہاں کھول کر کے دیکھنے نہیں ان دیتے ہیں آپ تو پیک کر کے رکھ دیتے ہیں تو گھر پہ ہی نہیں دیکھتے ہیں تو وہاں ایک میرا کپڑا ہے ہی ایک سوٹ اس میں سوٹ تھا ہی نہیں ایسا ہے تب ایسا ہے تب تو بول رہے ہیں تب تو بولے نہیں ایسا نہیں ہے سب بولے ایسا علاؤ نہیں ہے گھر پہ ہم نہیں کھلا آپ تو کھولنے نہیں دیے تھے اییسا تو ہے رہتا تو ہم تھوڑے نا ہم کھول کے وہیں دیکھ لیتےے گھر پہ دیکھے تو گھر پہ دیکھے تو تھے وہ سوٹ ہی میں ہیں اس میں سے تو اس کا تو آپ کو فائن دینا پڑے گا

وہاں تو پیک کر کے رکھے رکھتے ہیں الاؤ نہیں ہے نا کھولنے کا وہاں پہ تو اس لیے نہیں دیکھ پائے کھوجیے نا آپ کا دوکان ہے آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کس کا کیا ہے کتنا ہے وہ دھیان سے پیک کرتے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے دھیان رکھنا چاہئے نا آپ کو کس کا کیا وہ سوٹ ہے کتنا ہے نہ ہے تو پھر میرا تو ایک چھوٹ گیا ہے تو آپ کا تو اس کا فائن دینا پڑے گا فائن کیسے نہیں دیجیے گا میرا فائن کیسے نہیں لیجے گا ہم سے پ لیے ہیں صفائی کے لیے کے لیے تو پھر لے گا نا کپڑا اس میں سے چھوٹ گیا تو کیسے نہیں لیجے گا دینا تو پڑے گا آپ کو ویسا دھیان تو بہت اچھا ہے س آپ کے خیال سے رکھنا چاہے خیال رہے